मां काफ़ी नंढपण सां ड्रॉइंग करणु शुरू करे स छॾियो हुओ शुरुअ शुरूअ में त मुंहिंजी ड्रॉइंग में काई सुठाई कोन हुई पर धीरे धीरे करे पूरे अभ्यास सां जॾहिं मां ड्रॉइंग कंदी हुअसि त मुंहिंजो उन में वाधारो थींदो वियो मुंहिंजी रुचि वधंदी वई मुंहिंजा मनपसंदि कलाकार आहिनि अपर्णा वर्मा अमृता शेरगिल एम एफ हुसैन वग़ैरह वग़ैरह